بھائى ببّو بھائى بول رہے ہيں آپ بھائى ہم كو كچھ يہ فروٹ پيک كروانا تھا اس ٹائم ہو جائيں گے كيا اچّھا بھائى بتائیے كيلا ہے آپ كے پاس اچّھا تو كتنے ميں چل رہا بھائی بھائى جو سب سے بيسٹ ہو وہ آپ جو ہے دو درجن پيک كر ديجئے ہاں ہاں پيک كرديا اچّھا اور اس كے علاوہ بتائيے آم كون كون سا ہے آپ كے پاس

اچّھا بھائى دشہرى كيسا ہے بہت مطلب پال كا تو نہيں ہے اچّھا اچّھا اچّھا اچّھا كتنے ميں چل رہا ہے آم دشہرى كتنے ميں چل رہا ہے چالس میں بھائى بہت زيادہ مطلب وہ تو نہيں ہوگا خراب سا اچّھا اچّھا تو چليے بھائى دو كيلو پھر آپ كر ديجیے گا آم بھى دو كيلو اچھا بھائى ايک بات اور آج اتنا مہنگا كيوں چل رہا ہے فروٹس وغيرہ پھل اتنے مہنگے كيوں چل رہے ہيں اچّھا اچّھا اچّھا اچّھا تو بھائى يہ ايسا تو نہيں ہے كہ آپ جو ہے ہم آپ سے ہم كہہ دے رہے ہيں آپ جو ہے اس كو فريش نہ ركھّيں اِدھر اُدھر كا ركھ ديں ہاں تو کتنا ہوا ٹوٹل كتنا ہوا ہمارا چليے بھائى شكريہ تو آج ٹھيک ہے آپ اپنا لڑكا بھيج ديں گے ايڈريس لكھ ليجئے ہمارا ايڈريس لكھ ليجئے بھائى لکھیے انٹا چوراہا شاہجہاں پور ٹھيک ہے بھائى شكريہ تھينک يو